पारमपारिक जंहिं डांस जा सम्झो हाणे जीअं जिथे किथे शादी आहे या डांडिया आहे या त न्यू ईयर जे ईंदो ऐं हाणे डिसंबर में त हर कोई डांस कंदो आहे पर जंहिं डांस आहे सम्झो डांडिया डांस आहे त उन में घाघरा चोली पाहेजनि ऐं सुठे तरह सां गहना ओहिड़े तरह सां चेलकानी पाइजे ऐं उन सां घुंघरू पाइजनि ऐं हथ में डांडिया लॻाइजनि पाए घुं डांडिया खणी करे नृत्य करजे त उहो उन जो हिकिरी अलॻि टाइप जी आहे भई इहो डांडिया डांस आहे ऐं अगरि शादी आहे त उन हिसाब सां वरी उन में घुंघरू न ठवंदा आहिनि उन में वरी लाडा वाडा हूंदा आहिनि त उहो कहिड़ो बि टाइप जा लाडा हूंदा आहिनि त उन हिसाब सां उहो डांस सुठी लॻंदी आहे नृत्य सुठी लॻंदी आहे